योग योगा करैसँ शरीर स्वस्थ रहै छै आओर हेल्थ स्वस्थ रहै छै योगा करैके कइ फायदा छै जैसेकि योगा करैसँ जैसेकि पेट उट निकलल रहै छै तऽ योगा करैसँ ओ स्लिम हो जाइ छै योगा करैसँ बहुत फायदा होइ छै हेल्थ भी अच्छा रहै छै मतलब स्वास्थ भी अच्छा रहै छै आओर शरीर भी अच्छा रहै छै मतलब की योगा करना चाहिए योगा करैसँ बहुत फायदा हुए छै रोज योगा करना चाहिए हर एक आदमीके योगा करना चाहिए योगा करनासँ माइंड भी फ्रेश रहै छै सुबह सुबह योगा करना चाहिए योगा करना जरुरी क्युकी योगा करनासँ माइंड भी फ्रेश हेल्थ भी फ्रेश आओर जाकरके स्वास्थ भी फ्रेश सबचीज फ्रेश ईसलिए योगा करना चाहिए आओर योगा करने से टेन्शन भी थोड़ा बहुत कम होइ छै दिमाग शान्त रहै छै शरीर अच्छा रहै छै देखैमे भी लोग अच्छा लगै छै योगा करैसँ जैसकी जो मोटा आदमी छै ओ योगा करैसँ पतला हो जाइ छै मतलब कि अच्छा लगै लागै छै देखैमे ईसलिए योगा करना चाहिए खास करके तऽओ सब इन्सानके जे मोटा उटा छै ओ सब इन्सानके योगा करना जरुरी छै क्युकी ओ सबके योगा करना चाहिए योगा करनासँ ओ सनीके शरीर भी थोड़ा अच्छा लगे लगै छै देखैमे जबकि जेकराके फैट छै केकरो पेट निकलल जैसेकी ककरो शरीर अजीब लगै छै देखैमे योगा करनेसँ शरीर अच्छा लगे लगै छै आओर योगा रोज करना चाहिए हेल्थ भी अच्छा रहै छै हेल्थके लिए भी बहुत अच्छा होइ छै बड़ बेमारी नही होइ छै मतलब नहि होइ छै बड़ बेमारी योगा करनासँ दूर होइ छै बड़ बेमारी ईसलिए योगा करना चाहिए जरुरी जरुरी छै योगा करना हर एक इन्सानके करना चाही योगा